बाज़ार में किराने और सब्ज़ियों की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सब्ज़ियाँ दिन पर दिन महंगी होती जा रही है पहले बाज़ारों में सब्ज़ियाँ मार्केट से खरीद ज्य जाती थी और अब क्या है कि बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऑनलाइन खरीदी जाती हैं ऑनलाइन खरीदने का एक फायदा है कि समय की बचत और पस पैसे की बचत दूसरी चीज़ है कि हम बाज़ार में जो भी सब्ज़ियाँ लेने जाते थे सब्ज़ियाँ ताजी एवम वेस्तित्व कीमतों से मिलती थी और अब जो हम ऑनलाइन से खरीदने जाते हैं सब्ज़ियाँ तो जो ऑनलाइन से सब्ज़ियाँ खरीदते हैं उसमें क्या है कि सब्ज़ी का रेट एक तो तेज़ ज़्यादा और सब्ज़ियाँ व्यवस्थित नहीं आती कोई सब्ज़ी खराब हो गई है है ना कोई सब्ज़ी बहुत पुरानी है इस वजह से है ना ऑनलाइन का एक ओर तरफ तो फायदा यह है कि कम समय में काम हो जाता है और दूसरी बात यह है कि जो सब्ज़ियाँ जो खरीदते हैं वह क्या है कि सब्ज़ियाँ व्यवस्थित ताजी एवम व्यवस्थित नहीं मिलती दिन पर दिन हर स हर सब्ज़ियों की कीमत बढ़ती जा रही है ऑनलाइन खरीदने में सब्ज़ियों का फायदा है समय बचत पर जो हमको जो चीज़ चाहिए जो सब्ज़ी चाहिए वह व्यवस्थित नहीं मिल पाती है तो एक तरफ तो ऑनलाइन का फायदा भी है दूसरी तरफ खराब भी है ऑनलाइन से जो हम सब्ज़ियाँ खरीदते हैं मार्केट से ऑनलाइन से किराने की सब किराना समान है सब्ज़ियाँ है आदि जैसे भी खरीदते हैं समय की बचत और आने जाने में जो समय वही लगता है वह खर्चा इस वजह से एक तरफ तो फायदा है और दूसरी तरफ नुकसान भी है क्योंकि जो सब्ज़ियाँ जो भी सामान हम किराने के सामान खरीदते हैं सब्ज़ियाँ खरीदते हैं उसमें फायदा यह है कि हम जो भी सब्ज़ियाँ मार्केट से लेने जाएँगे वह शुद्ध एवम ताजा मिलेगी और हम जो भी मार्केट से ऑनलाइन से मंगवाएँगे तो उसमें कई दिनों के सब्ज़ी रखें रहती हैं और मान लो हमने सब्ज़ी आज ऑर्डर करी है दो घंटे बाद आई तो खराब हो जाती है इस वजह से ऑनलाइन के फायदे भी हैं और नुकसान दोनों हैं